छोट बेवसाय अइ जे बैँकके अपने घनश्यामपुर बैँकसँ हम पेन्शन लोन लेलहुँ पेन्शन लोनसँ ठेला लेलहुँ ठेला निकालिके मार्केटमे देलहुँ मने सबसँ जाहिसँ हम परिचित छी ओ ठेला निकालिके देलहुँ ओ बजारमे बच्चासब ठेला लऽ जाइए ठेला चलाके आनए पेन्शन लोनसँ पेन्शनेसँ हमर दरमाहा काटि लै छथि मनेजर साहब ओहिसँ हम ठेला लेलहुँ ठेला निकालिके गामके देलहुँ जे गाममे कतहु भोज होइ छै भात होइ छै ओतऽ जाउ ओतऽ जाउ जे दस टका हमरो बचै दस टका हुनको बचै तऽ हम ठेलासँ परिचित छी भोज भातमे जे कतहु ठेलावलाके बजाउ ठेलावलाके बजाउ तऽ ठेला हम अपने बनि गेलहुँ आओर कारगिल लड़ाइमे ई ठेलापरमे चाइ घुमा घुमाके पिआबै छलहुँ पण्डीजीके छुअल सब केओ खाइ छै पहिने कुकमे भनसिआमे रखै छलै जे हम जे चाइ लऽ कऽ घुमब तऽ पण्डीजी चाइ दिअ पण्डीजी चाइ दिअ तऽ ठेला लेलहुँ जे कारगिलके अपन गाममे प्रचार करै छी ठेला माध्यम आओर दोसर माध्यम जे पी टी सी दानापुरमे ट्रैक सूटके योजना जे छै जेना हम ट्रैक सूट लेब दानापुरमे जाकऽ पटनामे तऽ वएह कैण्टीनसँ डाइरेक्ट कन्सल्ट केने छी योजना लऽ कऽ जे जैकेट लेबै हम दानापुर तऽ हम दानापुरवलाके बच्चाके से हम ट्रैक सूट दऽ देब जे दौड़ैमे स्मार्टनेस लगै दौड़धूप लेल ट्रैक सूट फेमस होइ छै ट्रैक सूटके योजना दानापुर कैण्टीनसँ डाइरेक्टे बात भऽ रहल अइ एखन भेल हँ नहि बात भऽ रहल अइ ट्रैक सूट योजना निकालब जे गाममे दौड़े धुपैके लेल जे बच्चासबके जाए पड़ै छै दरभङ्गा आओर अहाँके पटना ओतऽसँ ट्रैक सूट आनत या जालन्धरसँ आनत तऽ डाइरेक्टे हम एतऽसँ गप करै छी अपना लड़काके थ्रू जे भाइ तू नौकरी नहि करबऽ तऽ कमसँ कम धन्धा तऽ करबऽ या विशिष्ट योजनामे जे स्पोर्ट्सके जे समान महगा होइ छै ओ जे गाममे कनि सस्ता रेटमे दिए हम बुझबै एकर हम उपकार भी केलहुँ आओर स्पोर्ट्सेमे हम नौकरी करै छलहुँ खेलो इण्डिया मेरा माटी मेरा देश ईसब गामसँ जुड़ल सम्बन्ध छै